आमी सुशेगाद गोंयकार शीत कडी नुस्तें भाजी हीच आमची रास गोंय गोंयकार गोंयकारपण गोंय आमचें गोंयकारांचें कोंकणी आमची मायभास हातूंतच आमचें गोंयकारपण दिश्टी पडटा आनी कोंकणी भाशेचो मोग दिसून येता हाचोच आमकां अभिमान आसा कोंकणी आमची राज्यभास